अगर पूर्णियाँमे मनाओल जाए वला मुख्य सान्स्कृतिक उत्सवके बात हुए तऽ छठिके नहि बिसरि सकैत छी छठ पूजा जे छै ओ हमरा सभके मुख्य त्यौहार कहल जा सकैए मुख्य सान्स्कृतिक उत्सव कहि सकैत छी अहाँ छठि पूजा जे छै ओना तऽ पूरा बिहार पूरा भारत पूरा विश्वमे फैलल छै पूरा विश्व एकरा मनाबैत छथि लेकिन पूर्णियाँ जिलामे एकर अलगे धूम देखए लए मिलत अहाँकेँ पूर्णियाँ जिलामे छठिके उत्सव पर अहाँकेँ सान्स स्थानीए परम्परा आओर मान्यताके एहन दर्शन ज्वलन्त उदाहरण देखए लए मिलत जे अहाँ कतहुँ नहि देखले हेबै सान्स सुबह सुबह जे स्त्रीगण होइत छै ओ ठण्डमे कपकपाइत ठण्डमे सँ जाइत छथि आ ठण्डा पानिमे सुबह सुबह उठिके चारि बजे उठिके चलि जाइत छथि आ पानिमे खड़ा रहैत छथि आ जब तक सुर्योदय नहि होइ छथि तब तक ओ लगभग तीन घण्टा कहि सकैत छी एक पहर ओ गुणि स्त्री सभ सभ खड़ा रहैत छथि आ छठ मैया सुर्यदेवके अर्घ चढ़ाके बच्चा बच्चा बूढसँ बूढ़ बच्चासँ बच्चा अर्घ चढ़बै छै सुर्यदेवके दोसर दिन जे छै भोर बला अर्घ होइत छै पहले छठ पूजाके शुरुआतमे खा नहाएब सुनाएब नहाए खाए कहल जाइत छै ओकरामे ओकरोसँ पहिले कद्दुआ भात होइत छै आओर छठ पूजाके जे छै शुरुआत साँझके अर्घसँ होइत छै सँझका अर्घ दिन साँझके जब तक सूर्य अस्त नहि होइत छै तब तक सूर्य अस्त होए तक महि स्त्रीगण किछु देर पहिलेसँ खड़ा रहैत छथि पानिमे आ सुर्यो अगला दिन भोरक अर्घ देल जाइत छै जेना हम अहाँकेँ बतेलहुँ बूढसँ बूढ़ बच्चासँ बच्चा सभ ई छठि पूजामे अर्घ दैछै सूर्य देवताके आ छठि मैयासँ आशिर्वाद मांगै छै